दानिया आं हारिमुनि सोमोन्दै फोरमायनो सान्दों हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिनि जायनोखि हारिमु हारिमु होननाय लोगोनो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय मोसानाय दानाय लुनाय गायनाय फुनाय गासैखौबो लानानै जोंहा बे मोनसे हारिमु आरो बे हारिमुआ जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंमोन बर' समाजनि हारिमु बर'ल' नङा गुबुन हारिफोरावबो जेरै बैसागो मोसानाय बैसागो बोथोराव बैसागो फालियो मागो फोरबोआव मागो फालियो थिक बेफोरबायदिनो जोंनि बैफोर हारिफोरा दा गोदोनि बायदि नंला गोमोरलांनो हमबाय लासै लासै बोरैहाय होनबा बैसागोआव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंनियाव फैयो जेरै खाथियाव सोरबाफोर हारसा बर' थायोब्ला बिहु मोसानाय बा नेपालि थायोब्ला नेपालि डेन्स बायदिसिना मोसानाय दं आरोकि बैफोर मोसानायफोरखौ जों दा नुनो मोनला ज' ज' मोसानाय गोजान गोजाननिफ्राय फायनानै जोंनि बर' गामियाव बर' समाजाव माने मोसानाय रोंगौथिखौ दिन्थिफैयो जोंनि बर'आबो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो आरो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनियाव फैनानै मोसाफैयो बेनिखायनो आङो दानि नै दानि समाजनि बा नै दानि सोलिबाय थानाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आं मोनसे सुबुरन होनो लुबैयो आरोकि जे गोदोनिफोरा माबायदियै सोलिनानै दंमोन जोंनि बर' समाजाव जेरै एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय दानाय लुनाय साल खुन्थायाव हिसान दानाय फारौ मेगन सुखांनानै दानाय बायदि आगर आखाइ बर'नि दखना दानाय बे हिसिमा दानाय बैसागो बोथोराव गेदेर गेदर सुबुंफोरनो मान होनो थाखाय फालि आगर दावराइ मोख्रेब दावराइ आगर फारौ मेगननि आगर एरो बेफोरबायदि आगर एरनानै दानाय लुनाय बर'नि नेरसोनफोरानो जोंनि दानि दिनाव गैलिया बेफोरखौ दानि जोंनि बर' समाजनि फरायसा फरायसुलिफोरा बेफोरखौ नुनो मोनलिया गोदोनि दिनाव बेफोरखौ नुयोब्ला रोङियाबो नुनानै दानाय लुनाय जोंनि बर' हारिनि जायनोकि दानाय लुनायफोरखो नुयोब्ला बिदिनो रोङियाबो रोंलाङोमोन दा रोङिखौ रोंनो थाखाय रोंनांगौब्ला जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनोब्ला दानाय लुनाया जों माने रोंथारनांगौ आरो जे बर'नि माइ गायनाय दानाय लुनाय आगर एरनाय रुमालाव आगर एरनाय आरो बायदिसिना गोदोनायाव लानायफोरखौबो गोदोनि दिनाव निजेनि आखाइजोंनो हेबनानै दायोमोन लुयोमोन गानोमोन बयनोबो आरो गेदेरफोरखो मान खालामोमोन बैसागो फोरबोफोराव जे फालि होनाय खुलुमनाय बेफोर नियमफोरा जोंनि बर' हारिमुआव दंमोन दा जोङो मागो बैसागो बायदि फोरबो फालिथायफोरावबो गेदेर सुबुंफोरखौ मान होनाय गेदेर मानसिखौ माबोरै बैसागो बोथोराव मान खालामनांगौ बेफोरखौ दानिफ्रा रोङा दा रोंजानो लुबैयो दे रोंगोन जोंनि गोदोनि आबै आबौफोरा सोरहाबा जुदि बिबै बिबौफोर दंब्ला बिसोरनियाव गोदोनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय माबायदियै माने दुब्लिफोराव थांनानै माइ गायनाय बेफोरखौ बिसोरनिफ्राय सोंनानै लायोब्ला दानि गथ'साफोराबो इसेब्लाबो रोंगोन बा दानि फरायसाफोराबो इसेब्लाबो रोंगोन बेखायनो आं दानि फरायसा फरायसुलिफोरखौ आं सुबुरन होनो लुबैयो दि जे नोंसोरबो गोदोनि बायदिनो गासैयावबो आखा फाखा फरायनायावल' दावगाबा जाया फरायनायजों लोगोसे जोंजों लोगोसे थांफानांगोन निजेनि बर'नि हारिमुनि गाननाय जोमनाय दखना गाननाय बर'नि लांगा दखना गाननाय दानाय लुनाय बेफोराव जोङो आखा फाखा जानांगोन गोदोनि सुबुंफोरा माने फरायनायजों लोगोसे दानाय लुनाय मोसानाय मुसुरनाय बर'नि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गासैखोबो रोंजोबोमोन दानिफ्रा रोंलिया दानि सुबुंफोरा टाउन सहराव थानानै खान्दा खान्दा गस्ला गाननाय लंपेन्ट गाननाय बेफोरखौ सोलोंदों नाथाय टाउन सहराव थांब्लाबो जोङो जोंनि बर' हारिमुनि हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो नुनो मोनला सोलायलांगासिनो दं बोथोरा जेरै सोलायदों बिदिनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि गाननाय जोमनायफोराबो सोलायलांगासिनो दं दा बेनिखायनो आङो नै दानि उन जोलैफोरखौ फरायनायजों लोगोसे गाननाय जोमनायानो जा मोसानाय मुसुरनायानो जा बायदि बिथिङाव गासैखौबो लाफानानै फैनो लुबैयो फैजानो लुबैयो माने रोंजानो लुबैयो आरोखि गोदोनि मानसिफोरा माइ गायनायावबो आखा फाखामोन सानाव माइ गायनानै मोनायाव फैनानै फरायनानै आरो अखानायै फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन गोदोनि दिनाव माइ गायनायफोरा मोनालायजासे गायोमोन दानि दिननि सुबुंफोरा नै सान जौरां जौरां बेलासिनि ब्रै बाजि जाबानो जोबो बिदिनो सोलायलांगासिनो दं बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो मा जानांगोन जे गावबा गावनो सांग्रांथि जानांगोन गेदेर गेदेर सुबुंफोरनिफ्राय सोंनानै लानांगोन किसुमान बाथ्राफोर दङ बिथांमोना मोजां मोजां सुबुरन होगोन बे गेदेर सुबुंफोरनि सुबुरनफोरखौ लानांगोन नाथाय दानि सुबुंफोरा मोसानाय मुसुरनायावल' ओरैनो आखा फाखा जानानै फैयो फरायनो थिनोल' नाथाय बर'नि हारिमुनि नेरसोनखौ लाखिनो रोङा जायो दा बर'नि हारिमुखौ लाखिनोगोनांब्ला जोङो सोलोंनांगोन दानाय लुनाय जों दानाय लुनायाबो जोंनि बर'नि गुबै माने रोंगौथि माने बेखो रोंथारनांगौ आरो दे दानि दिनाव जोङो नुनो मोन्दों जे जोंहा गोदान गोदान सोलायबोगासिनो दं खाथि खालायाव माने जोङो मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिनाफोर दङ जे दानि दिनाव गेदेर गेदेर गोदोनि सिनेमाफोर आलायारन बायदिसिना दंमोन बर'नि हारिमु बेवहाय जोंहा आलायारन सिनेमाखौ नायबा नुनो मोनोमोन नाथाय बेवहायनो जोंनि बर'नि गोदोनि आसार खान्थिफोरा माबायदि बे आलायारन सिनेमाखौ नायबानो जोङो नुनो मोनगोन आरो बेखायनो माब्लाबा समाव जोंनि बे बर'नि नेरसोन बा बर'नि हारिमुआ बे सिनेमानि गेजेरजों बेरखांदों आरोकि बेनिखायनो दानि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बै सिनेमाफोर नायनानै किसुमान बेफोरावबो गियान मोनो बेफोर गियानखौ जाहाथे लायो आरो गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि गोलाव गोलाव लिरनाय गेदेर सुबुं गेदेमाफोरनि बेफोर बिजाबखौ लाबोनानै माने फरायनानै नायोब्ला जों मिथिना मोनगोन ओंखायनो दानि फरायसाफोरखौ आं सुबुरन होदों जे सब बिथिङावनो जौगानांगोन जे माने बोथोर सोलायनाय बायदि जोंनि जुगआबो सोलायलांगासिनो दङ आरोकि दा आं बाराखौ बुंलिया बेखिनियावनो दोन्थ'बाय